जय झूले जीअं त पाणी हमेशा शुद्ध करे ई पीअणु घुरिजे न त त उहा बीमारीनि जो घरु बणजंदो आहे अॼु जे ज़माने में त लाइट बिजलीअ ते मशीनियूं आहिनि पर इनखां पहिरियों असां पाणीअ खे हिकु राति अॻ ई थोरी फिटिकी विझी रखंदा हुआसीं या अॼु बि फिल्ट स्टील जा फिल्टर हूंदा जंहिंमें सैरामिक जूं कैंडल्स लॻियल हूंदी हुयूं उहे वापरींदा हुआसीं ऐं कॾहिं कॾहिं हुनखे बारिश जो मौसम में जॾहिं जाम ई ख़राबु पाणी ईंदो हुओ त हिकु ॾींहुं अॻ ई असां उनखे पंजे मिंटे लाइ घरम करे बॉयल करे ट्रकाए रखंदा हुआसीं ऐं हुनखां पोइ ई असां हुनखे वापरींदा हुआसीं छो त बीम पाणी साफ़ न हूंदो त उहो सिधो तंदुरुस्तीअ ते जाम फ़र्क विझंदो आहे हिन करे पाणीअ खे हमेशह जेतिरो थी सघे साफ़ करे ई असां पीअणु पसंदि कंदा आहियूं ॿियो न त हुनखे कपिड़े मां छाणी करे त ज़रूर ई पीअंदा आहियूं सिधो विधल पाणी असां कॾहिं बि न पीअंदा आहियूं